हेलो हाँ भईया उबर से बोल रहे हो मतलब कैब बूक करी थी अच्छा अच्छा हाँ हाँ वही हो ना जो पिछली बार आ चुके हो हाँ हाँ मैं आधारताल से बोल रहा हूँ पेट्रोल पम्प के पीछे आनंद नगर के पास हाँ अरे आपको तो घर पता है यार हाँ तो हम लोग कितने चार लोग है हम लोग को जाना मदन महल हैना तो कितना पैसे लोगे यहाँ पे तो क्योंकि आपके इसमें दिखा रहा है मीटर में नब्बे तो ठीक है बैठ जाए क्या दिक्कत है अच्छा सुनो तो मैं क्या बोल रहा हूँ अपन को ना जो पीछे वाला रास्ता हैना वहाँ से आना क्योंकि वहाँ पे ना काम चल रहा है अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो फिर में तुम जाओगे वहाँ पे कंफ्यूज़ हो जाओगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा अपना तो पीछे से आना पीछे वाली रास्ता हैना पीपल का पेड़ जहाँ पे लगा है वहीं से आना एकदम सीधे और राइट हैंड पे मुड़ना वहाँ पे मैं खड़ा हम लोग की फैमिली खड़ी है ठीक है अच्छा अभी हो कहाँ पे आप रानीताल में हो देख यार बस टाइम लगेगा और वैसे ही कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी फ्लाई ऑवर पे काम चल रहा है तो देखो थोड़ा जल्दी आ जाओ ठीक है शोर्ट कट देखना अगर आ जाए तो जाना नहीं जल्दी थोड़ा सा घरवालों को ठीक है अच्छा वो सब तो ठीक है आ तो जाओगे पैसे कितने लोगे मतलब पैसे कैसे लोगे ऑनलाइन लोगे कि कैश लोगे भाई मेरे पास तो ऑनलाइन है यार भाई ऐसा नहीं करो यार कैश ले लेते चलो ठीक है हम व्यवस्था करते हैं आओ ज़रा हो जाएगी तो बढ़िया है ठीक है ठीक है जल्दी आओ